होर एह् बी दिक्खो हां तुस साढ़े जम्मू बिच्च किन्नी ऐ जम्मू चली जाओ बाह्र चली जाओ किदे वी चले जाओ इक गंदा इन्ना ऐ इन्ना ऐ कि पुच्छो ही मत दुनिया गी पता ही निं लगदा कि गंद पाना जां नेईं पाना हर जगाह् डस्टबिन लग्गे दे नै ते उंदे बिच चुक्कियै पाई ओड़ो नाह् जित्थैं खंदे उत्थैं सुट्टी ओड़दे जित्थैं खंदे उत्थैं सुट्टी ओड़दे इनेगी इन्ना पता वी निं लगदा कि गंद गंदगी नाल जिन्नी गंदगी होएगी उन्नी बिमारी होनी ऐ ते लोकां गी एह् समझाई समझाइयै असी लोक थक्की गे ऐं पर लोकी निं मन्ने हैन ते साह्नू इन्नी जागरन करनी चाहिदी ऐ हर इक लोग गी एहो गल्ल आक्खनी चाहिदी ऐ कि गंद नेईं पाना चाहिदा ते गंद जेह्ड़ा ऐ एह् चंगा निं ऐ अपने कोलों ही आप्पे जियां असी अपना घर साफ रक्खने आं इयां बाह्र वी रक्खना चाहिदा जित्थे कुते चीज डिग्ग पेई ऐ चुक्कियै बाह्र डस्टबिन च सुट्टो ना खंदे जंदे सुटदे जंदे ते इयां निं ना करना चाहिदा अपने घर आह्ला लेक्खा ही करना चाहिदा इत्थे कम्म बाह्र वी ते और तुसी इन्ना करो कि मतलब हर दुनियां बिच एहो ही आक्खो कि गंदगी नेईं होनी चाहिदी जिन्नी सफाई होग एह् साढ़े लोकां वास्तै ही ठीक ऐ और साढ़े शैह्र वास्तै ठीक ऐ साढ़ा अच्छा शैह्र गिनेआ जाग सारे शैह्रां बिच्चों दिक्खो जी असी गे फलानी जगाह् गे जम्मू गे जम्मू साफ सुथरा ते किन्नी खुशी होंदी ऐ साह्नू कि साढ़े जम्मू दियां इन्नी इन्नियां गल्लां होए करदियां न कि जम्मू साढ़ा साफ सुथरा ऐ ते तामि बिच केईं गंद पाने आह्ले पाई ओड़दे नै लेकिन नेईं पाना निं चाहिदा साह्नू हमेशा सफाई आह्ले पास्से ध्यान रक्खना चाहिदा सफाई रक्खनी चाहिदी लोकां गी वी ओह् गल्ल आक्खनी चाहिदी कि सफाई रक्खो एह्दे च शर्म निं करनी जेह्ड़ा कोई जंदे लब्भदा ऐ कि गंद पाए करदा ऐ उस्सी वी तुसी आक्खी सकदे हो कि नेईं भैया आप इद्धर निं यह डस्टबीन लगा ऐ इसमें डाल दो ठीक ऐ ना ते इससे तराह् सारे रली मिल्लियै ही इयां कम्म करगे ते साढ़ा जम्मू जेह्ड़ा साफ सुथरा रेह्ग ते सफ सफाई बिच जिन्नी ऐ उन्ना मतलव गंदगी बिच निं मतलब रेही सकदा इंसान गंदगी च फिर गंदे लोक ही रेही सकदे साफ निं ना रेही सकदे साफ हमेशा सफाई रक्खो कि लोक जेह्ड़ा वी आंदा जंदा दिक्खे भाई सफाई ऐ अच्छे खुश होन ते उस्से बिच्च साह्नू वी खुशी ऐ कि साढ़ा शैह्र दिक्खियै आक्खे करदे शैल ऐ बड़ा शैल ऐ ते एह् साढ़े लोकां गी इक दूजे नाल साथ देना साथ देने नाल ही साढ़ी सफाई होनी साढ़े शैह्र दे बिच ते जे असी तमाशा दिक्खेआ ते सारें नै तमाशे दिक्खने ते इयां निं करना हर इंसान नाल मिल्ली मुल्लियै क करने चाहिदी सफाई ठीक ऐ